कंप्युटर तें आतां इजी जाला रोकडे मेळटा कितें हाक बरें तर ते फायटी जायना न्ही कंप्युटरूच बरो कंप्युटर जे तुका सगळें जाता फास्ट